जूनागढ़ में घुमण लाइ ॾाढी शयूं आहिनि भवनाथ बि आहे गिरनार माण्हू सीढ़ी चढ़ण लाइ हिते परता खां माण्हू ईंदा आहिनि ऐं हिते सूरत फन मॉल बि आहे ऐं हिते खाइण पीअण जो ॾाढी शयूं मिलंदियूं आहिनि लारियूं आहिनि सभिनी जा सुठी सुठी शयूं मिलंदियूं आहिनि जॾहिं खां कोविड नाइनटिन जो टे साल आयो आहे तॾहिं असांखे सभु धंधा ठप थी विया लारियूं बंदि थी वियूं दुकानू बंदि थी वई बजारूं सभु ठप थी वियूं हुइयूं हिन कारण माण्हू ॾाढा तकलीफ़ में अची विया हुआ ऐं भवनाथ ऐं हिते सभिनि में अचण वञण जी बि रस्ता सभु बंदि थी वियूं बसूं बंदि थी वियूं ट्रेनू बंदि थी वियूं हुइयूं जे करे माण्हू अची वञी न पिया सघनि पर हाणे असांखे वरी ॾाढो सुठो थी वियो आहे माण्हू अचनि था गिरनार चढ़ण बि ऐं दुकानू लारियूं सभु पहिरे वांगुर हाणे हलंदी थी वियूं आहिनि